हेलौ नों डाक्टार हेलेनामोन दा ए आं लाइमोन ओमफ्राय आं आंनि बिदिनो मोदोम आरि सानाया बारा जाबाय हाय ए ए जा साखासैबाल मोदोमानो हाले खाले सिखारनोनो हाखाया औ बाल नायजानायसै जा साखायो हाय हालाय खाया सानायानो जा साखायो सिखारनोनो हाखाया औ बिदिनो बारा मोजां मोनाखै औ एबारनिफ्राय मोजां नायजाखानोसै आं थांनायालाय थांफेराखैमोन आं दाबो डाक्टार नावनो बिदिनो ओरैनो मुलि औ दे